हाँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल स्वास्थ्य सेवा में बहुत से लोगों को बहुत से प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं आजकल जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण साफ सफाई है लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं और अपने वो अपने खुद की साफ सफाई भी नहीं रखते हैं और अपने आस पास के वातावरण को भी शुद्ध नहीं रखते हैं जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ होती हैं और फिर वो जिस जगह पर भी जा रहे हैं वहाँ पर भी भ्रष्टाचार बहोत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल हॉस्पिटल में हम जैसे देख रहे हैं पहले तो साफ सफाई रखते थे अभी भी रखते हैं पर पहले से अभी से बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है साफ सफाई पर कम ध्यान देते हैं और जो जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं जैसे कुछ कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने अपनी ही अपनी ही एक अलग से क्लीनिक खोल ली है और वो उसमें अपनी मनमानी ढंग से फीस लेने लगे हैं इससे ये हो गया है कि जो बेरोजगार लोग हैं क्योंकि बीमारियाँ तो हर प्रकार के स्वदेशियों को होती है वह कभी भी गरीबी और अमीरी देख कर नहीं आती हैं अब बेरोज़गार इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे देश में कि गरीब लोग उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी बीमारियों का इलाज़ करवा सके और जो स्वास्थ सेवा में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो फीस अपनी मनमानी ढंग से लेते हैं उनकी दवाइयाँ अपनी मनमानी ढंग से लेते हैं और वो जो दवाइयाँ भी लिखते हैं तो उसके लिए भी वो एक ऐसे मेडिकल पर जाने का बोलते हैं जो जिनसे उनको कमीशन मिलता हो वो सिर्फ अपने फायदे का ही सोचते हैं न कि पेशेंट के लिए वो उनसे थोड़े से छुआ छूत जैसी उसको भी रखते हैं जैसे अगर अगर किसी कोई किसी भी सदस्य को कोई बी बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो उससे ज़्यादा दूरियाँ बनाने की कोशिश करते हैं जबकि डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए और आजकल स्वास्थ्य सेवा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उससे ऑपरेशन कर वह एक बीमारी के जगह पर उनको और बहुत सारी बीमारियों का नाम बोल कर उनसे पैसा लूट रहे हैं जैसे अगर किसी बेरोज़गार व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है छोटी तो उस नासमझ व्यक्ति को भी वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बता देते हैं कि आपको ये इस बीमारी के साथ दूसरी बीमारी भी है और उनसे पैसा लूटने की कोशिश करते हैं जैसे किसी की बीमारी के लिए अगर उनको रुम वगैरह भी लेना पड़ता है तो उनका जो चा रूम चार्ज रहता है वो भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वो और उनके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी उनसे अलग से चार्ज लिया जाता है और मैं ख़ुद भी इस बीमारी का शिकार हूँ जब मेरे को थोड़े दिन पहले एक बीमारी हो गई थी जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझसे भी उसका अलग से चार्ज लिया गया मुझको जो बीएन दवाइयाँ दी गई थीं उन्होंने वो भी उनके ही मेडिकल से दिलाई गई उसका अलग चार्ज लेते हैं वो लोग और कहीं कहीं के हॉस्पिटल में तो कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी बेची जाती हैं उन पर डेट बदलकर और अभी थोड़े दिन पहले जो कोविड नाइनटीन बीमारी आई थी उसमें भी कुछ ऐसे लोग भी डॉक्टर्स बन कर आ गए जिनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्वास्थ्य सेवा की जानकारी नहीं रहती है और उनको भी उनके साथ वाले अपने उसपे जॉब दे देते हैं जिससे जो बीमारियाँ जिसको बीमारी है उसको नुकसान होता है क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है तो आप आप दूसरों का इलाज़ कैसे करोगे ऐसे वो दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जिससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जैसे अगर कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को भी वो तीन से चार दिन तक वहीं हॉस्पिटल में रखते हैं और उनसे उस चीज़ का चार्ज लिया जाता है रुम वगैरह का और बताते भी नहीं है ऐसे दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार में आ कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं